और हमारे क्षेत्र में हमारे आपके क्षेत्र में कितने अलग अलग संस्कृति लोक संस्कृति बाहर से सब आते हैं समाज में से हर जाती के लोग हैं

सब हम लोग जो हैं मिल जुल करके रहते हैं जाति पाती म भेदभाव न ह हाँ इस हिसाब से गाँव में समाज में सबसे मिल जुल कर रहते हैं सबसे मेल मिलाप है किसी से तू तड़ाकी नहीं होता है ना ही किसी से झगड़ा झंझट यह स लोग सब आदमी समाज के लोग एक साथ मिल जुलकर के खाते पीते हैं रहते हैं बैठना उठाना एक साथ इस तरह से समाज में हम लोग उठते बैठते उसी तरह से हम लोग समाज में रहते हैं यह नहीं जी किसी से तार टूटी की कोई बात वह सब कोई भावना नहीं करते हैं सब सबसे मेल मिलाप रहता है ऐसे सभी एक जगह बैठकर के खाना पीना खाना रहना हर चीज़ यह नहीं कि जाति पाती का भेदभाव यह सब नहीं रखते हैं कि यह हिन्दू है हम मुसलमान हैं ई सब का कोई धर्म नहीं से इसलिए हम लोग भेदभाव जातिवाद का रखते ही नहीं है तो इसके लिए और समाज में हम लोग को क्षेत्र बनाकर मिल जुलकर के रहना संस्कृति भेदभाव से रहते हैं और किसी से तू तड़ाके नहीं किसी से नहीं हम कि फ़लना से टूट जाएँ उससे ना है सब हम सबसे जुड़ा हुआ हूँ सबके साथ ऐसे करते इस हिसाब से स यह क्षेत्र बना हुआ है इस हिसाब से हम लोग सब ठीक ठाक से चल रहे हैं सब रह रहे हैं सब खा पी रहे हैं एक साथ उठना बैठना समाज में किसी तरह से रहते हैं सबसे हताशी बनकर रहना यह नहीं कि किसी से तू तड़ाके बोलेंगे या किसी से भेदभाव रखे वह सब मन में भ भावना और शंका नही हैं से इस हिसाब से ऐसा है सर तो गया ठीक इस क्षेत्र में बाक़ी